मां अंधविश्वासनि जे बारे में हेॾो को यकीन न कंदी आहियां छो की मूंखे लॻे थो अंधविश्वास जहिड़ी काई शइ कोन्हे पर कुझु माण्हू आहिनि जेका अंधविश्वासनि जे लाइ पंहिंजी मर्यादा पार था कनि जीअं तव्हां ॿुधो हूंदो कि जंहिंखे ॿार नथो थिए त पंडित हुननि खे चवंदा आहिनि की अगरि तव्हां कंहिंजी बली ॾींदा त तव्हांखे ॿार प्राप्त थींदो जंहिं कंहिं जानवर ई बली त पाण पंहिंजे स्वार्थ जे लाइ कंहिं जानवर जी बली ॾियो छा इहा सही आहे छा पंहिंजो स्वार्थ हेॾो वॾो आहे की पाण कंहिंजी जान वठी लाहियूं ॿियो ॿिली अगरि रस्तो कटे थी वञे त माण्हू चवंदा आहिनि न हाणे अपशगुन आहे हाणे अॻियां न वञिजो हीअं न कजो त हीअ बि ॾाढी ग़लति ॻाल्हि आहे हिन करे असांजा कम था रुकी वञनि टियो पाण ॾिठो हूंदो अॼ बि कुझ गाम अहिड़ा आहिनि जंहिंमें जै माईअ जे घोट शांति थो थी वञे हुन खे चवंदा आहिनि की हाणे हिन माईअ खे वार कटाइणा पवंदा अगरि हीअ माई वार न कटाईंदी त सॼे देश में सॼे गाम में माहामारी अची वेंदी जेका सभु अंधविश्वासनि जंहिंजी काई वैल्यू कोन आहे जेका कोन मञंदा आहिनि माण्हू हिन करे माण्हुनि खे हिन अंधविश्वासन खां अॻियां वधण जी ॾाढी ज़रूरत आहे धन्यवाद महिरबानी